म्हाका फोटो काडपाक खूब आवडटा पूण म्हाका अशी संदी केन्नाच मेळूंक ना की हांव फोटो काडपाक आमचे गोंयांतल्यान भायर वचून कसलेय दुसरे सुवातेचेर फोटो काडचे म्हणून म्हाका दिसता आमचें गोंय खूब सुंदर आसा आमचे गोंयांत जायते शेतां भाटां दोंगोर अशे जायते सुवाते आसा जे आमी बऱ्याच्यान बरे फोटो काडपाक शकता देखून हांव आमचे गोंयच्या लोकांची तांचे वेगवेगळे वावरांची भुरग्यांची जेवणाची अशें फोटो काडटा आनी हे फोटो म्हाका खूब सुखी करता